दखण दिल्ली दिल्ली शहर जो दिलि आहे इते हर शइ जो ध्यानु रखियो वेंदो आहे दिल्लीअ जे दखिण दिल्ली जहिड़ी आहे हुते हरियाली ॾाढी आहे हिते जॻह जॻह ते वण लॻियल आहिनि इन जी खूबसूरती जो ॾाढो ई ध्यानु रखियो वेंदो आहे दखण दिल्ली दिल्ली शहर जो महांगो इलाइको बि चयो वेंदो आहे इन इलाके जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं इनजो संरक्षण प्रायाणियू पहल चुनौतियूं सफलताऊं जहिड़ियूं आहिनि इते हर माण्हू कंधे खां कंधो मिलाइ करे इनजी खूबसूरती खे ठाहिण में उनखे कायमु रखण में सदाईं तत्पर हाजिर रहंदा आहिनि दखण दिल्ली जहिड़ी आहे हिते पार्क ॾाढा सुठा ठहियल आहिनि अगरि असां पार्क जी ॻाल्हि कयूं त लोधी रोड अहिड़ो पार्क आहे जाते हर माण्हू घुमण पसंदि कंदो आहे इहो ॾाढो ई वॾो पार्क आहे हिन पार्क में ॾाढा ई वण लॻियल आहिनि तरह तरह जा वण लॻियल आहिनि अगरि ॻाल्हि कयूं संजय झील जी त हुते बि ॾाढा वण लॻियल आहिनि त दिल्ली हीअ दखिण दिल्ली पर्यावरण ॾाढो सुठो आहे उते जहिड़ा वण लॻियल आहिनि हूअ चपे चपे ते लॻियल आहिनि जंहिंसा हिते जी आबो हवा ॾाढी सुठी साफ़ आहे हिते प्रदूषण घटि आहे इन लाइ दखिण दिल्ली ॾाढी सुहिणी दिल्ली ठहियल आहे